اتّر پردیش کا خبر رساں میڈیا انسانی حقوق اور سماجی انصاف سے متعلق مسائل کا احاطہ مختلف زاویوں سے کرتا ہے انسانی حقوق کے مسائل جیسے حقِ زندگی آزادی برابری اور انصاب میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں مقامی اور قومی سطح پر اتّر پردیش میں انسانی حقوق سے متعلق معاملات کی رپورٹنگ بہت اہمیت رکھتی ہے یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے اتّر پردیش کا میڈیا انسانی حقوق و سماجی انصاف کے مسائل کا احاطہ کرتا ہے خبر رساں رپورٹ رپوٹرس اور تجزیے میڈیا انسانی حقوق کے مسائل پر رپورٹنگ اور تجربے تجزیے کرتا ہے جن میں مختلف معاملات کا احاطہ کیا جاتا ہے جیسے کہ پولیس کی زیادتیاں خواتین اور بچوں کے حقوق کے خلاف ورزیاں مذہبی یا ذات پات کی بنیاد پر ہونے والا تشدد اور مزدوروں کے حقوق رپورٹرس میں متأثر افراد کے بیانات قانونی ماہرین کے تجزیے اور حکومتی کارروائیوں کا ذکر شامل ہوتا ہے سرکاری اور غیرسرکاری اداروں کی رپورٹنگ اتّر پردیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں سرکاری اور غیرسرکاری اداروں کی رپورٹرس میڈیا کے خبروں میں شامل ہوتی ہیں یہ رپورٹرس زیادہ تر انسانی حقوق کی تنظیموں این جی اوز اور حکومتی اداروں کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں میڈیا ان رپورٹرس کا احاطہ کرتے ہوئے عوام کو آگاہ کرتا ہے کہ کون سے حقوق متأثر ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں عدالتی معاملات اور قانونی کارروائیاں میڈیا عدالتوں میں انسانی حقوق سے متعلق معاملات اور قانونی کارروائیوں پہ احاطہ کرتا ہے خاص طور پر اگر کوئی اہم کیس زیرِ سماعت ہو اس میں متأثرہ افراد کی شکایات قانونی جنگیں اور عدالتی فیصلے شامل ہوتے ہیں میڈیا عدالتوں کے فیصلوں پر عوامی رائے بھی شائع کرتا ہے جیسے کہ سماجی انصاف کے مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے مظاہرے اور احتجاجات اتّر پردیش میں اگر انسانی حقوق کے مسائل پر احتجاجات پر مظاہرہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کا احاطہ کرتا ہے میڈیا کے ذریعے ان مظاہروں کے خبریں عوام تک پہنچتی ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون لوگ کس مسئلے پر احتجاجات کر رہے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ان اور ان حکومتی ردِ عمل کیا ہے سماجی انصاف کے مسائل کا احاطہ میڈیا سماجی انصاف کے مسائل جیسے کہ ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے امتیازات مذہبی تفریق اقلیتی حقوق اور اقتصادی ناہمواریوں پر بھی رپورٹنگ کرتا ہے ان مسائل پر مباحثے اور انٹرویوز میں بھی شامل ہوتے ہیں جن میں سماجی کارکن ماہرین اور متأثرہ افراد اپنی رائے دیتے ہیں رائٹ آف ہولڈرس پرسنز رائٹ آف ہولڈرس پرسنز جیسے کہ خواتین بچے دلت اقلیتیں اور معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے میڈیا رپورٹرس کہانیاں اور تجزیے شائع کرتا ہے ان حقوق کے خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے اور ان کے حل کی تجاویز پیش کرنے میں میڈیا کا کردار اہم ہوتا ہے عوامی شعور بیداری میڈیا انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے مسائل پر عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے مہمات اور خصوصی رپوٹس بھی چلاتا ہے یہ مہمات زیادہ تر خاص دنوں جیسے کہ انسانی حقوق کے عالمی دن خواتین کے حقوق کے دن یا بچوں کے حقوق کے دن کے موقع پر چلائی جاتی ہیں مجموعی طور پر اتّر پردیش کا میڈیا انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے مسائل کا احاطہ کرتا ہے تاکہ عوام کو آگاہ رکھا جا سکے اور ان مسائل کے حل کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے